ہاں ڈاکٹر نعمت بات کر رہے ہیں ہاں مجھے آپ سے کچھ معلومات کرنا تھا یہ آج کل جو کووڈ چل رہا نا اس کے ریلیٹڈ بات کرنا تھا آپ سے ایک ہمارے ریلیٹیو ہے انھوں کیا ہے ہاسپیٹل میں ایڈمٹ ہے ایک پندرہ دن سے اینے کووڈ کی وجہ سے بےچارے بہت پریشان ہیں تو ان کے لیے پاس میں کل ملنے گیا تھا تو انھوں بولے کہ ارے میرے کو کیا ہے پندرہ دن سے یہیں ہوں جو بھی میرے پاس سیونگ تھی وہ پورا کیا ہے بولے تو یہ پندرہ دن ہاسپٹل میں ہی ہو گیا آپ کو تو پتہ ہے آج کل صرف بخار کے لیے بھی جو ہے ہزار دو ہزار تو کم سے کم ہوتے ہی ہوتے ہیں ہاسپٹل میں ہاں وہی حساب سے کیا وہ لوگ پندرہ دن سے اب ان کو کیا ہے اتنا خرچہ ہو گیا اب تو وہ انھوں بولے کہ آپ کے دوست ہیں نعمت ان سے ذرا معلومات کرئیے کہ میں گھر پہ جا کر ہمیں علاج کرانا چاہ رہا ہوں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں کرا تو ٹھیک حساب سے کر سکتا ہوں کیا کیا میرے کو اقدامات کرنا پڑتا